अमा मोसौ फिसियो मोसौखौ माइ जानो नागिरनायफोरखौ बेरा होनानै लायो बेरा होदिंनानै मोसौ मोसा माइ जानायखौ बेरा होदिं जोबो नेट होयो दुब्लि बारिफ्राव लाय लाफा फोनायखौबो नेट होदिंनानै लायो आं अहायबा थांब्ला आंनि नखराव मानसि थानायाबो जोथोन खालामो आरो आंनि नखराव जोथोन खालामग्रा मानसिफोरबो दङ आरो आंनि गासिबो बोरमा दाउ अमा आदार मोजां जोथोन खालामनानै मोजां जाहोयो मोजाङै जोथोन खालामनानै दोनो बोरमा दाउनोबो आदार होयो अमानोबो आदार होयो बेफोरखौ गासिबो मोजाङै जोथोनै लाजोबो बेफोरो आरो न'आव बारि बागान लाय लाफा फोनायावबो नेट होयो बेरा होयो मोजाङै जोथोन लायो बेफोरखौ गासिबखौबो जोथोन लानानै मोजां खालामजोबो गासिबो आंनियाव दाउ दाउ अमा मोसौ मोसा दङ बेफोरखौ गासिखौबो जोथोन लाजोबो बेफोरखौ जोथोन लानायाव बारि बागानफोरखौबो मोजाङै दुमनानै बेंनानै लायो माइफोरखौबो मोसौ जानो हायैनि बेरा होयो